जियां कि जेह्ड़ा भारत ऐ उत्थें अलग अलग धर्में दे लोग रौंह्दे न ते उंदियां अलग अलग जेह्ड़े ट्रडिशन न कल्चर ऐ ते एह् जेह्ड़ा ट्रडिशन ते कल्चर एह् ओह् असेंगी सिखांदा कि अस कियां अपनी साढ़ी हिस्टरी दे बारे च असें सनांदा ते सनांदा कि असें अपनी जेह्ड़ा कल्चर ऐ उसी बचाइयै रक्खना चाहिदा ता कि जेह्ड़ी आने आह्ली फ्यूचर जेनरैशन ऐ उसी अस अपने कल्चर दे बारे च सनाई सकन ते जियां जेह्ड़े लोक नाच ते लोक गीत होंदे ओह् अलग अलग राज्य दे बक्खरे बक्खरे न ते ज्दायातर जेह्ड़े लोक गीत लोक नाच न ओह् ज्दायातर ब्याहें होंदे जां कोई होर ध्यार होंदा तां होंदे ते एह् असेंगी सखांदे कि कियां असें इक दुए कन्नै मिलियै रौह्ना चाहिदा ते अपने जेह्ड़े कल्चर ऐ उसी इक दुए कन्नै बंडना चाहिदा